हम लोग पौधे फल फूल या सब्जियों की बात करें तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पोधे फल या सब्जियाँ उगाना चाहें तो मैं आप को बताना चाहता हूँ कि फूल कि बात करें तो हम लोग गेंदा का जो फूल होता है वो काफ़ी मार्केट में भी ज़्यादा बिकता है तोर और मार्केट में बिकने के साथ वो खेत में इसकी पैदावारी भी काफ़ी हमारे क्षेत्र में अधिक होती है तो इसलिए हम वेस्ट गेंदा का फूल को मानेंगे बात करें हम लोग फल कि तो फल के लिए हम लोग हमारी जमीन पर हम लोग सबसे पहले तो उनको अठारह अठारह फुट की दूरी पर हम लोग नाप कर और एक एक पौधा लगा सकते हैं जेसे कि पौधा नीबू का लगा सकते हैं ये नीबू और अपना बिही अमरूद अमरूद का पेड़ का पेड़ लगा सकते हैं अठारह अठारह फुट पर लगा कर और उन लोग उनको हम पाल सकते है उनको हम अठारह फुट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अठारह फुट कि जो गैप होता है इसमें अपनी जोताई हो कर उसकी जो गैप होता है जमीन का उसमें हम अन्न फसल भी उगा सकते हैं तो इससे हमको दो लाभ होंगे जो अपन फल लगा रहे हैं चाहे वो अमरूद का हो या नीबू का हो या संतरे का हो मोसम्बी का हो जो भी हो उसकी आमदनी तो अलग होगी उसके जो नीचे वाला जो अठारह फुट का गैप रहेगा उसके नीचे भी हम अन्न फसल भी उगा सकते हैं और इससे हमको काफ़ी दोनों लाभ मिलेंगे फल फ्रूट का अलग मिलेगा और इसमें अन्न फसल उगा सकते है उसका अलग मिलेगा और नेक्स्ट है आपका सब्जी तो सब्जी में हम लोग पाली हाउस जो होता है उसको बेस्ट समझते हैं और पाली हाउस एक ऐसा तकनीक है कि उससे सूर भी पौधा को उतनी ही मिलती है जितनी उसको आवश्यकता होती है और उसमें पानी जो होता है वो भी काफ़ी ड्रप द्वारा ऊपर से सिंचित होता है जिससे कि पौधा विकास करता है तो इस तरीके से हम सब्जी को भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं और उनका मुनाफा ले सकते हैं